हैलो महाराज क्या हाल ऐ बस महाराज ओह् तुस आखै दे हे परसूं हट्टी आन लेई कि वैक्स वूक्स लाने आस्तै ते फिर में दिक्खा दा फिर केह् चक्कर ऐ कैह्लू औना हां ते महाराज तुस पुच्छा दे हे रेट दा ते फिर रेट एह् ऐ कि फेस वाश दा दो सौ रपेआ ऐ ते बांह दा पंज सौ रपेआ ते पूरी फुल बाडी दी वैक्स करानी ऐ पूरी ते ओह् पंदरा सौ दी होनी हां ते महाराज ते तुसें केह्ड़ी आह्ली करानी फुल बाडी महाराज पंदरा सौ दी ऐ अवा कोई गल्ल नेईं तेरां सौ बी करी लैगे थुआढ़े कन्नै ते ओह् फुल बाडी दे होंदी पूरी फेस दी बी होंदी बांह् दी बी होंदी ते पूरी फुल बाडी अद्धी बाडी नेईं महाराज फिर फेस वाश दो सौ रपेऽ दी ऐ ते फेस ते बांह् दी करानी होऐ ते ओह् पंज सौ रपेऽ दी पौंदी बारे च पौंदी ते ओह् गल्ल नेईं ऐ प्रोडेक्ट सारे पूरे प्रोफैशनल न कोई इ'यां साइड इफेक्ट नेईं होना कोई दाने शाने दी गल्ल नेईं होनी कुछ नेईं होना ते हां दस्सो फिर केह्ड़ी आह्ली करानी ते कैह्लू करानी टैम बी दस्सी ओड़ेओ फिर लत्तै गी बी महाराज प्रोडक्ट इक्को प्रोडक्ट लग्गना पूरे ते फेस वाश वैक्स थोह्ड़ी बक्खरी होंदी ऐ बाकी बांह् ते लत्तां प्रोडक्ट ते इक्को लग्गना पर प्रोफैशनल प्रोडक्ट लग्गना पूरा खा'ल्ली लत्ता बी महाराज सत्त सौ रपेऽ दी होनी सत्त सौ रपेऽ दी ठीक ऐ महाराज दिक्खियै सनाई ओड़ेओ फ्ही ठीक ऐ